ट्रेकिंग ग्रुप असांजो आहे जाम झूनो त हिक दफ़ो असां लद्दाख वियासीं लद्दाख में जाम इंजॉय कयोसीं ॾाढो सुठो असांजो ग्रुप हो उनमें हाइट ते वञिणो ट्रेकिंग करिणी

उनमें व्यवस्था सॼी असांजे टीम हूअ जेको टीम लीडर आहे उहेई कंदो आहे ऐं सभु ग्रुप में वञी करे उते ट्रेकिंग जो लाभु वठंदा आहियूं हिक दफ़ो असां लद्दाख थी आया आहियूं ऐं हाणे वरी नेक्स्ट ट्रिप असां मनाली जो वीचार आहे वञण जो मनाली बि हिक दफ़ो वञी करे सॼो ग्रुप ट्रेकिंग ग्रुप उते वञी करे ऐं सभु हीअ ट्रेकिंग कयूं इंजॉय कयूं त बसि इहेई असां चाहियूं चाहियूं था त असांजो शरीर स्वस्थ्यु रहे ऐं सुठो रहे उनजे लाइ ट्रेकिंग बि जरूरी आहे त मां चवंदमि असां सभु सिंधी ट्रेकिंग कयूं पंहिंजे शरीर लाइ जो ध्यानु रखंदे हीअ बि असां हीअ ट्रेकिंग ग्रुप जॉइन कयूं ऐं पंहिंजो जीवन सुधारियूं